मैं हरदा से बोल रहा हूँ विकास मेकैनिक जी जी आप गैरिज आप गैरिज पर लिआओ न जी अभी लिआओ तो अपन उसको देख लेंगे क्या प्रॉब्लम जी जी नहीं नहीं बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं है हम ई कर देंगे आप लिआना ये जी जी ब्रेक की ग्रिप गई होगी अन्दर की उसको देख लेंगे नहीं डाल देंगे जी टायर भी एक्सचेंज कर देंगे ऑफ़र चल रहा है आज कल हमारे पास जी जी जी तो उसको हम एक्सचेंज करके और क्या बॉडी वॉडी में कोई बॉडी में डेमेज तो नहीं है जी जी तो उसको भी रिपेयर कर देंगे पॉलिस वॉलिस करके क्या पूरी तैयार करके आपको कार आपको दे देंगे जी जी फिर उसके बाद अपने जो डॉक्यूमेन्ट है न जी जी गैरिज के उसको करके फ़िल करके आपको कर देंगे तो आप पेमेन्ट कर देना फिर तो आप पेमेन्ट अब उसके हिसाब से देखेंगे पेन्ट का अलग रहता है टायर का अलग जैसे जी जी तो आप आ जाना गेरिज पर तो उसका अपन पूरा क्लियर कर देंगे और उसका एनोवेशन जो वो है जिसका भी रहता है न जैसे गियर बॉक्स टायर ब्रेक कमानी एंजिन सन्दो जो साइड खिड़की आती न गेट और ये हेन्डिल उसका भी अपन सब देख लेंगे जी जी वाइपर अभी चल रहा है कि नहीं उसका जी जी गैरिज पे लिआना बाकी सब समझ लेंगे ओके अब अभी ले आओ ए धन्यवाद कॉल करने के लिए